आं आंनि न'खौ सिबो आरो लिरो दैजों जोंहाथ' न'आ पाक्कानि नालाय दैजों सुयो दैआव बिब्दिनो देटलफोर होनानै लिरो जाहाथे बिजानुफोरा खारो बिदिनो माखासे केमिकेल बेसादफोर बाहायो आरो मुलिफोर जे जाहाथे न'नि जेखिनि बिजानु दङ बेफोरो खारजोबो जोंहा खावसे पाक्कानि दं खावसेया हानि गोबोरखिजोंबो जोंहा न' लिरो गोबोरखिजों न' लिरोब्लाथाय मा माने हाब्रुजों ल'गायोबा गोबोरखिजों हाब्रुजों ल'गायोबा मा गोरान जायोनो न'आ आरो बिदि सिदोब थाबाय थाया आरो दाबायदि गोजां बोथोरावथ' गोबोरखिजों न' लिरोबाथाय मा गोरा जानानै मा स्रा स्रा स्रां स्रां बिदिनो गोरान नुयो न'खौ बेखिनियानो